म्हापश्यान नाटकां जातात आनी बऱ्यांतली बरी नाटका म्हापश्यां हनुमान थॅट्रान येतात आनी बरी नाटकां जातात म्हापश्यान बरी उदरगत जाता आनी जात्रा जाता आमच्या बोडगेश्वराची म्हापश्यां दुसरी म्हणल्यार आमचे मारूतीचें देवूळ आसा तें मारूतीचें देवळान हें जाता हनुमान जयंती आनी म्हापश्यान बरें हें तमाशे बीन दाकयतात टॅक्सी प्रासार आनी म्हापश्यान खूब बरी बरी नाटकां हाडटात इतिहासीक समाजीक आनीक जादूगर सर्कस येता बोडगिनी आनी बोडगेश्वराच्या जात्रेक सर्कस येता ती आनी अशे प्रोग्रेम जातात